इक्क बारी में गेई साढ़े घर दुकान ऐ इद्धर कोल होनी कोई चार पंज किलोमीटर दूर गेई में हें पैंट लैनी ही में इक्ख शैल जेही में हें कोई खुल्ली खुल्ली पैंटां चली दियां हियां अज्जकल में हें लेई लैनी आं शैल जेही दिक्खी कोई पसंद निं आई ऐ फिर बी में हें चल चाहिदी ऐ लेई औनी आं लैती खुल्ली खुल्ली पौंचे आह्ली होंदी निं ओह् लैती काले रंग दी लेई आइयै ओल्लै पता निं लग्गेआ शैल निं ऐ कन्नै जाचियै दिक्खी लें की भला आवा दी बी ऐ जां नेईं लेइयै आई घर घर लाइयै आह्नियै दिक्खी मोई इन्नी तंग आई मिगी बड़ी तंग आई मिगी भी महां हून कियां जां बापस करान बापस कराई शर्म बी औंदी ऐ केह् पता अगला बंदा कोई बापस करै जां नेईं करै गै बापस करान सच्चे मोए उऐ गल्ल होई उ'नें मोए नै बापस निं लैती ओह् इं'या मेरे कोल पेदी रेही ओल्लै दिक्खियै लैनी चाहिदी ही चीज़ बड़ा मन खराब होआ मेरा लेइयै फिर